जय झूलेलाल मां चडा होटल में ऑडर कयो हुओ त मुंहिंजे घर घणा सारा महिमान आहियां जंहिंमें नानी बि आई आहे मामी मासा त सभु मां साथ सभु आयां आहे ऐं हुननि जे लाइ मूं होटल में खानो ऑडर करायो हुओ त घणी देरि थी वई पहुचो ने चांवर खे घुराया कंहिंमें मूं दालि बि घुराई खीर बि घुराई मानी बि घुराई सलाद बि चयो सभी ऐं जल्दी करे इन मुंहिंजे मां वेठी आहियां भाटी माइंस में उन ते जल्दी तव्हां पहुचाए छॾियो छो एतिरी देर कई आहे मुंहिंजे घर महिमान वेठे घणी देरि थी वई आहे अञा लॻे छो कोनि आयां आहे जंहिंमें मामी वीचारी के भुख लॻी आहे ॾाढी ॿार बि ॾाढा तंग कनि पिया त अञा लॻे छो कोनि मानी आई तव्हां वॾी देरि करे छॾी वरी मूं उन सां गॾु पैसा बि मोकिलिया उहो बि पहुचा अलाए कोनि पहुता अञा लॻे इहो बि ॻाल्हि जी कोई ख़बर न आहे त केतिरी देर में पहुची विया अलाए न पहुचा